میں تو ویسے تو میں گاتی نہیں ہوں لیکن میں اگر گاتی ہوں تو مجھے اچھا لگتا ہے گٹار کے ساتھ گنگنانا کیونکہ اس میں کیا ہے اگر آپ نہیں بھی گا رہے ہیں تو اس کے آلات سے گٹار کے جو ٹون ہوتے ہیں اس سے آپ دھن دھن کے ساتھ گانا مجھے وہ اچھا لگتا ہے لوگ تو ویسے بہت سارے جو کچھ لوگ ڈمڑو سے طبلہ سے اس کے تال پہ گاتے ہیں کچھ لوگ ہرمونیو کے اس کے تال اس پہ گاتے ہیں آلات لگا کر کے مجھے ویسے گیٹار کے دھن سے آلات میں گانا اچھا لگتا ہے مجھے وہ میں کبھی گاتی بھی ہوں اگر تو وہ اس کے ساتھ ساتھ مجھے اس کی آواز جو آتی ہے گنگنانے کی اس میں خاموشی کے ساتھ بھی وہ آلات دھیرے دھیرے ٹون بن جاتا ہے وہ اچھا لگتا ہے مجھے